हा मूंखे कला चित्र जो प्रदर्शन ॾाढो वणंदो आहे जूनागढ़ में केतिरो ई प्रदर्शन लॻंदियूं रहंदियूं आहिनि मां अक्सर हुन में वेंदी आहियां जंहिं में माण्हू हथ सां ठहियल चित्र मटिका शयूं श्वेटर कीचन भरियल पर्स सभ रखंदा आहिनि त हुन में मां बि मुंहिंजो हिकु कला चित्र रखियो हुओ त हुते वञी मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हुते नईं नईं शयूं कला माण्हुनि जी सृजनात्मकता ॾिसणु मिलंदी आहे मुंहिंजो चित्र बि मां उन्हनि खे ॾाढो वणियो ऐं मूंखे हू कला चित्र में जेको कयो हुओ हुन मां जे ॿिए मां ॾाढो कुझु सिखण बि मिलियो हुन में घणो कुझु सिखणु मिलियो ऐं हुन मां मां हिकु हस्तचित्रक वरितो बि हुओ उहो ॾाढो सुठो कयल हुओ बारीकीअ सां बि कयल हुओ मूंखे हुते सिखणु मिलियो हुओ